आं हॅलो सर तुमी पंचायतींतल्यान उलयता न्ही सर तुमी न्हिदल्या काय बसल्यातू ऑफिसां बिश्टे बसल्या काय न्हिदल्या काय म्हणटा ऑफिसां बसोनू आमचो आमच्या घरा कुशी कचरो उडोवन वोयता लोक आनी घाण येता कुत्री हेवटेन तेवटेन करता सगलीं रस्तोभर गार्बेज तुमी कितें पयता काय वचना पयना तुमी बस बसोन खुर्ची गरम करतातू सगल्या वाड्यार आं गार्बेजीन सगल्या वाड्यार गार्बेज उडयन वयता लोक आनी कुत्रे हेवटेन तेवटेन करता वास पडटा शिनोळें शिनोळें हय हय बोरकरागे कुशी हय आमगे जाल्यार आमी काय बरे सारके आनी तुमगे गार्बेज लोक हेवटेन तेवटेन उडयता निवळ करिना कोण पंचायतीचो लोक येवन दोनदा फोन मारलेलो कोणू एक्शन घेन जाल म्हण तुका फोन मारला हांयें सर लेटरूय घातलेलें आनी घातलेलें हांवेंन दोनदां घातलेलें फोनूय मारून लॅटरूय घातलेलें तुका न्हू वोट मारपाक तुयें अशें बसोन थंय रावपा न्ही न्हू ओके पयता तुमी सांगूंक जाय न्हू तुमची मनशां येतात बेश्टे अशीं अशीं करता आनी वयता सारको कचरो पुंजय नासतना काम करता तेंगा पगारूय मेळटा तेंकां काम करपा पगार घेता तीं आनी काम करपाचें लायक काम करताय मागीर तुमचो पगार मेळपाक जाय बेश्टो पगार तुमी पयलीं कांय म्हणना सर तेंका सांगता सारकें पूंजय म्हणोन तेंका तशें म्हणलें तेंकां राग येता मागीर कशें चलतलें तेंचे तेंचें काम न्ही तें सारकें करपाचें बरें बरें सर बरें सर बरें आं बरें बरें मिस्टेक सर बरें बरें